अॼु जी टेक्नोलॉजी माण्हुनि खे लाचारु ऐं बेवसि करे छॾियो आहे अॼ जो हर कमु मशीन सां थिए थो घर में साफ़ु सफ़ाई खां वठी लटा धुइणु मानी ठाहिण में शयूं पीसण में मशीनुनि जो वधीक इस्तेमाल थी रहियो आहे पहिरें ज़माने में सभु कमु हथ सां थींदो हुओ त माण्हू बि बीमारियुनि खां बीमारियूं न थींदियूं हुयूं मशी टेक्नोलॉजीअ जे इस्तेमाल सां घणी बेरोज़गारी बि फैलिजी वई आहे पहिरीं सभु कमु माण्हू पंहिंजे हथनि सां कंदा हुआ पर हाणे सभु कम मशीन सां थियणु लॻो आहे हज़ारो माण्हुनि जो कमु सिर्फ़ु ॾह माण्हू मशीन सां करे रहिया आहिनि ॿिए तर्फ़ु ॾिसूं त हिन सां देश जी तरक़ी बि थी आहे टेक्नोलॉजीअ मां फ़ाइदो बि थियो आहे घणे हिन सां घणेई माल तयार थी रहियो आहे आदमशुमारी जे अनुसार ज़रुरतुनि खे जल्दी ई पूरो कयो वञे थो टक्नोलॉजी तमामु ज़रूरी आहे इन सां देश जो वाधारो थिए थो